जे अस गल्ल करचै मलन्यूट्रिशन दी आई थिंक जम्मू च इन्नी जैदा प्राब्लम नेईं ऐ क्योंकि जम्मू जम्मू और कश्मीर हमेशा इक रिच स्टेट रेह्दी ऐ और लोकें ई अच्छा खाना प्रोवाइड होए दा ऐ बट हां अगर अस बिल्कुल ही इकनामिक वीकर सैक्शन च दिक्खेआ जा हां शायद किश बच्चें च जां फ्ही एडल्ट च बी ओह्कड़ी प्राब्लम ऐ केह्ड़ी प्राब्लम मलन्यूट्रिशन दी इस लेई क्योंकि क्वालिटी आफ फूड केईं बारी उप्पर थल्ले ते होई जंदा ऐ वैन्न कम टू क्वालिटी वाटर बी इत्थै अच्छा ऐ और खाना बी अच्छा बट हां बरसात च जे ऐ जेह्ड़ी क्वालिटी होंदी ऐ ओह् खाने दी और वाटर दी ओह् थोह्ड़ी प्राब्लमैटिक होई जंदी ऐ क्यों क्योंकि बरसात दी बजह् कन्नै रेत मिट्टी पेई जंदी ऐ ओह्दी बजह कन्नै पानी गंदा घर च सप्लाई होंदा ऐ हां ओह्दी ओह् मतलब है अदरवायज इ'यां जम्मू कशमीर च इन्नी मलन्यूट्रिशन दी प्राब्लम नेईं बट अगर अस इसी प्राब्लम गी अड्रैस्स करना ऐ ते अड्रैस्स इ'यां करी सकने अस कि इक अवेयरनैस्स कैंप मिगी लगदा ऐ जेह्ड़ा ग्रांऽ ग्रांऽ च जाइयै अस इक अवेयरनैस्स कैंप देचे ते ओहेदे बिच उ'नें ई पता चलै कि केह् करना ऐ कि'यां करना ऐ और केह्ड़ा प्रापर डाइट ऐ थैंक यू